सुने आगे में हाँ हाँ हमको एक टी सट लेना है हाँ हाँ लेना है बहुत सारा लेना है क्या आप उसका रेंज बता सकते हो बताइए दोनों दोनों बेचने के लिए बेचने के लिए

हाँ और और सब ज़्यादा का ज़्यादा लेंगे तो

डिस्काउंट्स है

और तो कितना पड़ेगा सबका

पाँच दस वह अच्छा वह कैसा टाइप टी सर्ट रहेगा अच्छा ब्रांडर ब्रांडेड कलर प्रिंटे उसका क्या रेंज है दोनों का बताइए वह अच्छा तो सबका कितना पड़ेगा वह हाँ ठीक है और सब उसका कुछ कु अलग यह सब नहीं हो सकता है क्या नहीं नहीं नहीं हम ऑनलाइन ही ले सकते हैं अच्छा नहीं हम शॉप पर नहीं मेरे पास टाइम नहीं है उतना

ओके ओके ठीक है